میرے علاقے میں عام طور پر روزانہ بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی آتی ہے لیکن گرمیوں میں لوڈ سیڈنگ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شدید گرمی میں بہت پریشانی ہوتی ہے پنکھے اور اے سی نہ چلنے کی وجہ سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے اور بچوں کا پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے سردیوں میں بجلی نہ ہونے کی صورت میں ہیٹر نہیں چلتے جس سے سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے مجموعی طور پر بجلی کی بندش سے روزمرہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں